میری زندگی میں جو مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے تھے تو میرے ماما کو جو تھا گانا پسند تھا تو وہ تھا سب سے زیادہ پسند جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کی پیار کو پیار ملا تو میرے ماما جو ہے وہ اکثر یہ گانا سنتے رہتے تھے اور اسے گنگناتے رہتے تھے تو آج بھی آج جب بھی میں یہ گانا سنتی ہوں ٹی وی پہ یا موبائل میں کبھی بھی یہ گانا آتا ہے تو مجھے ہمیشہ اپنا بچپن یاد آجاتا ہے مجھے اپنے ماما یاد آ جاتے ہیں کہ انہیں کس حد تک یہ گانا پسند تھا وہ اسے گنگناتے رہتے تھے وہ اسے سنتے رہتے تھے اور ہم کیونکہ پرانے زمانے میں جو ہے وہ ریکارڈز ہوتے تھے ایل پیز ہوتی تھیں تو میرے ماما کے پاس اس کی ایل پی تھی اس کی ریکارڈ تھا اور اس کو وہ گراموفون میں لگا کے بجایا کرتے تھے تو جیسے جب بھی میں یہ گانا سنتی ہوں تو مجھے وہی اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ ہم کیسے بچپن میں ماما اور میں مل کے یہ گانا سنا کرتے تھے اور میرے ماما کتنا اچھا یہ گانا گایا کرتے تھے تو یہی ہے کہ یہ گانا سنتے ہی مجھے اپنے بچپن کی یاد آ جاتی ہے اور اپنے ماما کی یاد آ جاتی ہے